अह नोंथांनाव खेक मोनगोन्ना आंनो माबा स्ट्रबेरि फ्लेबारनि नांगौमोन आंनो ओह दुइ किजि फ्राइजआ बेसेबां मोनबा फाइभ हान्द्रेद अह अब्ला गासै मानो फर हान्द्रेद जानो फाइभ हान्द्रेदब्ला मा होनो आधा किजियाव फाइभ हान्द्रेद माबा जागोन थु थावजेन जाहैसिगोन दुइ खिजि नांगौमोन आंनो

अब्ला दिनैनो दिनैनो जागोनना

गाबोन फुंनि जि बाजियाव जागोनना जाया औ जागोन दे अब्ला नोंथां नोंथांखौनो बुंनाय जाबाय थाब बानायबानो जाबाय आरो दै लेट खालाम नाङा औ दुइ किजि उम फ्राइसा ओमफ्राय

स्ट्रबेरि उम उम औ इसे नोंसोरो मिलाइनानै होबानो जाबाय आरो ना फिसाजोमोन औ माबामोन समाइना समाइना दैमारि

औ फुंनि फुंनि दस्थायाव खालामबानो जाबाय आरो ना रेदि उम दे